جی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں قریب میں کوئی اسپتال موجود نہیں ہے نہ ہی سرکاری طور پر اس سلسلے میں کوئی کوشش ہوتی ہے نہ کوئی پرائیویٹ اسپتال موجود ہے اس لیے ہم لوگ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہم میں سے جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو علاج کے لیے بھٹکتا ہے پریشان ہوتا ہے ہمارے یہاں کسی بھی طرح کا کوئی نجی اور پرائیویٹ اسپتال موجود نہیں ہے ہاں اگر کچھ دور کی بات کریں تو ہمارے پورنیہ ضلع میں اتنے زیادہ پرائیویٹ اسپتال موجود ہیں جتنے شاید کسی بھی شہر میں ہوں گے ہر دس قدم پر ایک اسپتال پایا جاتا ہے جس میں نہ صفائی صاف صفائی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بہتر علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ اسپتال بہت بہتر ہیں ان میں عام لوگوں کی رسائی اور غریب لوگوں کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے کیوںکہ ان اس اسپتالوں کا علاج بہت ہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے